پہلے کے زمانے میں لوگ کافی پریشانی کا سامنا کرتے تھے کھیت سے مکئی گیہوں کاٹ کے لاتے تھے پھر سکھا کر جانتا میں پیستے تھے تب کھاتے تھے بہت غریبی تھا اس ٹائم میں لوگ پریشان رہتے تھے پہلے لوگ اخلاق مند ہے اچھے بولی تھے اچھے وچار تھے بے ایمانی نہیں تھا ایمان داری تھا اب دنوں دن وہ سب گھٹتی جا رہی ہے پہلے کے لوگ بہت زیادہ جیتے تھے اب لوگ ستر سال اسی سال کے رہتے ہیں اسی میں انتقال ہو جاتا ہے سینچائی بھی اچھی لوگ کر لیتے تھے اب اس سے اور بھی اچھی سویدھا ہو گئی ہے اب زمانہ بدل گیا ہے لوگ موٹر سے پانی پیتے ہیں موٹر سے کھیتی کرتے ہیں ہل چلاتے ہیں تو وہ بھی ہل اب ٹریکٹر سے جوت لیتے ہیں سینچائی بھی اچھی ہو جاتی ہے لوگ اب اتنا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب وہ سب سویدھا اپلبدھ ہو گیا ہے گاؤں میں موٹر بجلی پانی سب سویدھا ہے